हेल्ल'

औ औ सिरां सोरमोन नोंथाङा

बोथोरालाय मोजाङानो जेनेबा अखाबो हायाखै सान्दुंबो दुङाखै बेरायनोथ' मोजां नोंथाङा माब्ला फैगोन सानबेसे थाफैगोन नोंथाङालाय दाथ' नै गोजां बोथोरबो हाब्बाय नालाय गोजां बोथोरनि थाखाय गानग्रा जोमग्रा मोजां लानानै फैखाबा नोंथांनि थाखायनो मोजां जागोन आरो ओमफ्राय नोंथाङा बबेनिफ्राय बुंदों मेघालयनिफ्राय ना ओमफ्राय नोंथाङा जोंनि सिरां दिस्ट्रिक्टआव बबे बबे जायगायाव बेरायहैगोन बेरायथाव बेरायथाव बेरायथाव बेरायथाव सिरां दिस्ट्रिक्टआवथ' मेल्ला दङ जेनेबा ओरै हाग्रामा ब्रीज दङ लावथि दङ ओमफ्राय ओरैहाय मोनाबिलि पिकनिक स्पट गोबां दङ नोंथाङा बहा बहा बेरायनो सानदों बे नोंथांनि गोसो ओमफ्राय नोंथाङा मा हारसिं फैगोन ना लोगोफोर लानानै फैगोन होनबाथ' थानायनि जानायनि फेसिलितिसफोरखौबो नांगोन नोंथांनो जायगायाथ' दङ जेनेबा दङ दङ औ ओमफ्राय नोंथाङा माबायदि बेसेबां दामनि बेसेनि रुमफ्राव थागोन बेसो आरो एभैलएबोल औ बेयो नोंथांनि सायावसो जेनेबा नोंथाङा बबेयाव थागोन दे होनबा नोंथां नोंथाङा माब्ला फैयो नोंथांनि गोसोसै आरो औ बोथोराथ' बेराद मोजां बेरायनो औ औ जागोन दे औ दे औ